हेलो शादी का क्या सब चाहिए आपको वह पूरा व्यवस्था कितने तारीक का जो कितना तारीख ठीक है हो जाएगा क्या क्या चाहिए वह लिखवा दीजिए क्या क्या लेना है आपको बोलिए कितना कुर्सी हाँ आगे बोलिए हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ बोलिए हाँ कितन कितने दिन का लिए सब व्यवस्था हो जाएगा और आगे बता जयमाला आर का भी व्यवस्था है सब चाहिए टेंट उंट यही न सब मिल जाएगा हाँ हाँ और अच्छा ठीक है सब चाहिए त पैसा उसा वही लग जाएगा दस हज़ार रुपया कहाँ ज़्यादा है इतना में दो तीन दिन रखिएगा टेंट तो इतना तो लगेगा हीं अच्छा ठीक है देखेंगे वह तो होता ही है ठीक है लगाइएगा सब होगा उसके बाद हो जाएगा जब पैसा दीजिएगा तब बात हो जाएगा आर कुछ लेना है और कुछ लेना है टेंट में सजावट और का समान बाजा भी चाहिए कितना बॉक्स हौर अनार माइक उक मैक भी चाह जरनेटर और भी लीजिएगा और कौन सा बॉल लीजिएगा वह और कौन सा लीजिए जयमाला के लिए और कलर वाला जो बॉल उल आता है वह भी लीजिएगा और बताइए